बाबा भाऊ दाय दादा डॅडी आई मां मम्मा मम्मी मांय पांंय काका काकी मामा मामी भाव भयण ताई माई आक्का आत्या भावोजी मिवणी

भाचो भाची पुतणो पुतणी नाना नानी चाचा च्याची

मावसो मावशी

दादा दादी आजो आजी बाय बाबू श्याणें शाणू